हलो आप रेस्टुरेंट से बात कर रहे हैं क्या मैं अपने आदेश को वापस लेने के लिए आपकी जो नीति है मैं उसको जान सकता हूँ क्या है कि मेरे को खाना न आपके यहाँ से नहीं लेना है मैंने जो आपको खाने के लिए आदेश दिया था मैं उसको वापस लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को क्या है के कम तेल वाले कम मसाले वाले भोजन चाहिए